पशुपालन करने के लिए हमारे गाय पोसना उसे चारा खिलाना भैंस को पोसना चारा खिलाना अपना आया उसी से निकलना दूध बेचकर उसको पालने के लिए हमें चारा खिलाना होता है काट ऊँट के उसको बढ़िया तरीके से फिर सुबह उठकर उसने गाजी उसका गोबर साफ हार करके फिर उसे भोजन खिलाना और पशुपालन में बहुत तरह के पालन किया जाता है बकरी गाय भेड़ बैल ये सब पालना अति आव आवश्कता है इस समय क्योंकि पालना इसलिए जरूरत है ताकी अपना रोजी रोजगार उससे चले इससे क्या होता है कि अपना घर पर ही रह कर रोजी रोजगार होता है खाना पीना सब स्वास्थय हार सब सही रहता है गाय पशुपालन करने से यही है ताकी अपना चले रोजी रोजगार ये इससे क्या होता है कि अपना आने वाला विधि अगर न हो कुछ तो पशुपालन करके खाना पीना कर सकता है रोजगार चालू करके बैठ सकता है ऐसा बात न है इससे इसमें कई तरह के जानवर पाला जाता है जैसे गाय बकरी भैंस बैल अब इसे पालने से बैल पालने से आपको खेत में जुताई खुदाई करने में आसान होगा भैंस पालने से आपको दूध दही ई सब तकलीफ नहीं होगा और उससे आपको इनकम का स्रोत भी होगा आपको भविष्य में कोई तरह का परेशानी आए तो पैसे रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा किसी चीज का यही बात है और ये जो है से अच्छा है अच्छा माना जाता है क्योंकि हम लोग को ग्रामीण जीवन जीना अच्छा है स्वास्थ्य रहता है हर समय ज़्यादा अच्छा तरीका से जीना होता है ये बात होता है गए और पशुपालन पालने से ये होता है कि जैसे आपको उसमें का गोबर निकलता है तो आपको खाद का काम एकदम एक नम्बर का करता है ताकी आपको जैसे ये बजार में यूरिया हो गया डाई हो गया ये सब डालते हैं तो हमारा वो खाना पीना है ऐसे पोईजन बनता है उसमें से धीरे धीरे आदमी का शरीर बिमार होते चला जाता है ताकि इसलिए गाय बकरी पालने से आपको खाद बनेगा और दूध भी मिलेगा दही भी मिलेगा और बाद में चलकर आपको स्वास्थय के लिए एकदम सही रहिएगा इससे अच्छा है कि गाय बकरी हम पालते हैं तो बड़ी बढ़िया है और उसका खेती भी जो कर सकते हैं गोबर से अच्छी तरीके से फसल आएगा कोई उसमें पोईजन नहीं होगा कभी भी आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आज की डेट में खाना पीना खाने से तुरंत गैस बनता है सिर दर्द करता है ये वो बहुत तरह के त प्रक्रिया है इससे अच्छा है कि अपना गाय भैंस पाले और दैनिक जीवन जिए ताकी आदमी को बाद में चलकर कोई परेशानी ना हो समझ गए यही सब बात है हम लोग को ताकी बकरी पालने से क्या होता है अगर आप उसका दूध पीते हो तो जिस किसी का भी प्लेट कम गया हो तो प्लेट आता है वापस ताकी उनमें बहुत दूध में शक्ति है पॉवर है ताकी बकरी का दूध भी पीना और अति आवश्कता है जैसे बच्चे उच्चे कोई ज़्यादा ही पैर जल्दी नहीं चल पाते हैं तो उनको पिलाया जाता है तो उनमें शक्ति आता है तब तो हम चलना चालू कर देते हैं अच्छा तरीके से और उसका कभी भी तबियत खराब होना इतना चेंजेस नहीं रहता है ये सब बात है और ये जब जो है से बढ़िया हैं और रह गया गाय का दूध त गाय एक माँ का दूसरा रूप ही है गाय का दूध ताकी हो बटर है गाय का दूध ही पीना बहुत आवश्कता है और रह गया भैंस का दूध त भैंस जिसे हम पीते हैं थोड़ा सा जवान हो गए पिए तो हम लोग को जाना हो जैसे फौज ओज में तो पिलाया जाता है ताकी वो लड़ाई उराई करने में शक्ति उनको बनें इससे अच्छा है कि गाय भैंस पालना एक बहुत बड़ा वो है काम है ये सब बात है बढ़िया